ابھی فی الحال میں نے ایک ہیڈ فون خریدا تھا جبرونکس کمپنی کا آواز تو ایوریج ہے کوئی خاص آواز ہے نہیں اس میں ایڈورٹیزمنٹ میں لکھا ہوا تھا انہوں نے اپنے وگیاپن میں کہ بہت اچھی آواز ہے اس کا بیس اچھا ہے اور بہت آئی فون کے مقابلہ اچھی کوالٹی دیتا بہر بہرحال میں نے جب چیک کیا لیا اس کو لگایا سنا کان میں تو ایک تو کان درد کرنے لگے دوسرا میں نے دیکھا اس کی جو تار ہوتی ہے وہ عمدہ قسم کی نہیں ہے وہ بہت ہی بےکار ہے اور اس کو ذرا سا موڑا تو تار مڑ گئی تو کوالٹی کو لے کے تھوڑا سا ایشو ہے آواز ایوریج ہے تو پیسے جو لگائے تھے میں نے قریباً تین سو روپے خرچ کیے تھے اس مقابلہ اس کی کوالٹی مجھے دی نہیں گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی کوالٹی دینا بھی کمپنی کا جو ہے نا رسپانسبلٹی ہوتی ہے ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ نبھائی نہیں گئی